हमरा नैहर सऽ ससुराल जाना छै तऽ हमरा एको कार बुक केनाइ छै गारी बुक केनाइ छै त ओ गारीके भारा कते लेनाए छै तब पाँच सए रुपैआ पाँच सए रुपैआ तऽ हमरा नहि देबै तऽ हमे ओते रुपैआ ओते बहुत दाम भए गेलै ओहि सऽ कम करिये ओहि सऽ कम नहि तऽ जेबै सब परिबार छियै बाल बच्चा छै ओहिके चलते बुक कैलियै हमरा जेनाइ छै जेनाइ छै तऽ फेर देनाइ छै कतेक रुपैआ लानाइ छै तै पाँच सए रुपैआ माँगै छै नहि पाँच सए रुपया तऽ नहि ओहि सऽ कम करिये ओहि सऽ कम करने बाद तब जाय छियै जाय छियै तऽ आब कतो रूकि गेलिये रूकि गेलिए आब बाल बच्चा किच्छो खै लए माँगे लागलै तऽ कीनऽ लागलीये टाइम भऽ गेलै तऽ आब चलिये हम गाव कोनो गारी बुक केनाइ छै जेनाइ छै हम गा नैहर सऽ की ससुराल जै कि कतो जेनाइ छै हमरा जेनाइ छै तऽ ऊ गारी के कते